छोट मोट उद्योग करय खातिर जे छै ने सरकार चल किसान महिला अपन घरके घरेलू काम कए कऽ जे छै से ओ आ छोट मोट धन्धा चला सकै छै खेती बाड़ी करयके बावजूद भी विशेष काम करैए जेना सिलाइ मशीन भेलै अदौ अदौ अदौरी उदौरीके उद्योग भेलै कपड़ा सिलाइ इसभ छोट मोट धन्धाके लिए लोन लए कऽ लोक अपन परिवार चलबैके खातिर जे छै कए सकै छै घरेलू काम आओर ओकर उपर इसभ बनाए सकै छै घरमे घरमे छोटा मोटा कामके लिए अपन परिवार मुद्रा लोनके तहत सरकारसन लोन लए कऽ अपन काम कए कऽ धीरे धीरे अपन लोक चुकाए सकै छै अपन रोजी रोटी परिवारके चलाए सकै छै एहि सभ लोन लेनाइसँ परिवार भी चलि सकै छै छोटा मोटा रोजगार कए कऽ आओर किछु बचत भी आ सकै छै बचत कए कऽ अपन आगूके बाल बच्चाके पढ़ाइ लिखाइ या घर मकान सभ बढ़िआँ ढङ्गसँ अपन रहि सकै छै ओकर बाद जे छै खेतीबाड़ीके मे भी हाथ बँटा कऽ किछु बचत कए लऽ सकै छै से ओकर बाद जे छै तब आरम्भमे किछु छोटा मोटा धन्धा काम कए कऽ अपन जे छै बाहर भीतर सभचीज करो उएहसँ घर परिवारमे अपन परिवार भी चला सकैए बाल बच्चाके पढ़ाइ लिखाइ ढङ्गसँ करबा सकै छै घरबार बनाए कऽ अच्छा ढङ्गसँ अपन राखि रहि सकै छै किसान महिलाके दुआरिके काम कए कऽ घरके काम कए कऽ भी अपन घरेलू छोट मोट धन्धाके हाथ बँटा सकै छै आओर सभ सभ परिवारमे हेतै मिलि जुलि कऽ मुद्रा लोनके उससे बहुत आदमी जे छै से अपन ओ लए कऽ बहुत विकसित भए गेलै कए कऽ थोड़ा बचत भी कए सकै छै ढङ्गसँ अपन परिवार चलाए कऽ पढ़ाइ लिखाइके अपन आरामसँ अच्छा ढङ्गसँ से रहि सकै छै इसभ तऽ सभ मुद्रा लोनसँ जे छै बहुत जे सुधार भेलैए सरकारके सर आम जनताके जे सुधार मिललैए सभ जे छै अहाँके लोन लए कऽ अपन रोजी रोजगारमे लागि गेलै ओतेकमे मानि लिअ जे फालतू कर करनेसँ कोनो ओथि नहि रहै छै सरकारके योजनासँ बहुत परि घर बहुत परिवार सुधरि गेलैए से इएह कोनो छोट मोट कपड़ा उपड़ाके धन्धा सिलाइ उलाइ या कढ़ाइ दोकान दौरी गाँव घरमे छोटा मोटासभ भी कए सकै छै ओहि सभमे एक सहारा जे छै से लोन उन लए कऽ बहुत आदमी बहुत सारामे अपन बढ़िआँ ढङ्गसँ जियै छै ताहि दुआरे ओहिसँ जे छै से उतना बचत नहि होइ छै लेकिन मोट धन्धा उएह छोट मोट कोनो रोजगार उजगार कए कऽ घरेलू उत्पादनमे जे छै से कए कऽ बढ़ा सकै छै जेना अँचार उँचार इसभ बनबैके सत्तू बेसन इसभ बनाए बनाए सकै छै ओहि सभसँ बजारमे सलीकासे बेचै ओकरा या सेवइ मोमबत्ती इसभ बना कऽ थोड़ा बहुत घरेलू उपयोगके खातिर गाँवओमे छोटा मोटा धन्धा कऽ कऽ आदमी अपन गुजर बसर कए सकै छै सभ सभ जे छै ग्रामीण बहुत उएह करि कऽ बहुत

स् सरकार ई मुद्रा लोन बहुत बढ़िआँ योजना चललकै हइ जाहिसँ आदमीके कोनो परेशानी इतना उतना नहि भऽ रहल छै इएहसभ समस्या से समाधान करय खातिर आदमी कोनो